मच्छरसँ होइवला बीमारी जेनाकि डेंगू बोखार मलेरिया ई सब जे होइ छै जे मच्छरसँ होइ छै तकरा लए सबसँ पहिले काज करबाक चाही जे अपना आप तक मच्छर जेना होइए ओकरा कोशिश करबाक छै कि ओकरा रोक करी ओकर रोक मच्छरके पनपै केना छै मच्छर जे होइ छै जत्तऽ गन्दा पानि इकट्ठा होइ छै ओइपर बहुत ही मच्छर मतलब अपन प्रजनन करै छै तऽ की करबाक चाही ओइ गन्दा पानिके स्टोर नहि करबाक चाही गन्दा पानिके संरक्षण नहि करबाक चाही ओ पानिके जे गन्दा पानि छै ओकरा फेक देबाक चाही जेनाकि अपना सबके भेल गमलामे पानि रहै छै समय समयपर अपना सब पानि दै छियै तऽ ओकरो समय समयपर ओइ पानिके बदलैत बदलि देबाक चाही किएककि जे पानि होइ छै अगर ओ बहुत पुरान पानि रहतै तऽ ओइसँ मच्छर अपन प्रजनन करतै अपन मतलब लार्वा देत्तै आओर ओ लार्वा फेर आहाँके बढ़िकऽ फेर मच्छर बनतै तै दुआरे हमरा सबके करबाक चाही की गन्दा पानि कत्तौ इकट्ठा नहि होइ जेनाकि हमरा सबके अपना घरके साफ सफाइ रखबाक चाही किएककि सफाइ रहतै तऽ मच्छर नहि पनपतै हँ अपना सबके घरमे जे पानिके टङ्की जे यऽ टङ्कीके समय समयपर साफ रखबाक चाही कोनो बर्तन अपना सब प्रयोग करै छियै ओकरा धोकऽ करबाक चाही कचड़ाके कूड़ेदानमे देबाक चाही आओर कूड़ेदानके ढक्कन लगाकऽ रखबाक चाही सबसँ नीक उपाय छै कि अपना आसपास सबसँ जादा सफाइ रखबाक चाही जतेक साफ रहतै ततेक मच्छर नहि हेत्तै अगर गन्दगी रहतै तऽ मच्छर अपने पनपतै तऽ अगर मच्छरसँ बीमारी होइ छै जेना डेंगू आओर मलेरिया तऽ एकरा बचाव लए सबसँ नीक यऽ अपना आसपास सफाइ केनाइ पूरा कपड़ा नीकसँ पहिरनाइ मतलब अपन पूरा शरीरके ढकिकऽ नीकसँ कपड़ा पहिरनाइ आओर रातिकऽ सुतैत काल मच्छरदानीके प्रयोग करना चाही ताकि मच्छर ओकरा नहि काटै तऽ ई तरीका बहुत नीक छै